ہمارا ہندوستانی تعلیم تعلیمی تعلیمی نظام اب بہت اچھا ہو گیا ہے آف لائن بھی ہے آن لائن بھی ہے تو اسٹوڈینٹ جس طرح سے چاہے آف لائن پڑھنا چاہے آف لائن پڑھ سکتا ہے آن لائن پڑھنا چاہے آن لائن پڑھ سکتا ہے اسٹوڈینٹ اسٹوڈینٹ ہر اسٹوڈینٹ کے پاس موبائل لیپ ٹاپ کمپیوٹر وغیرہ کی سوویدھا ہے تو جس طرح سے چاہے اسٹوڈینٹ اب تعلیم حاصل کر سکتا ہے تعلیم لے سکتا ہے اور اہم چیلینجس یہ ہے کہ کچھ بچے ابھی سرکاری اسکولوں میں پڑھ پڑھتے ہیں جوکہ بہت غریب ہیں جن کے پاس پڑھائی کا کوئی یہ پڑھائی کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے جو غریبی کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے اور ان کے لیے سرکار کو کچھ وظیفے کا انتظام کرنا چاہیے